हाँ पिछले कुछ वर्षों से भोपाल ज़िले में काफ़ी बदलाव आ गए हैं क्योंकि यहाँ की अर्थवयवस्था के साधन भी बदल गएं हैं भोपाल ज़िले में अधिकतर एक तो यह कृषि प्रधान प्रदेश है और साथ ही में यहाँ पर कृषि भी ज़्यादा होती हे इसी के साथ साथ भोपाल के पास मंडीदीप ओद्योगिक क्षेत्र है और साथ ही में यहाँ पर गोविंदपुरा भी ओद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ और फैक्टरियाँ हैं यहाँ पर लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है और यह अपना घर गुज़ारा यहीं से चलाते हें क्योंकि इनको यहाँ रोज़गार प्राप्त होता हे ये यहाँ मज़दूरी भी करने जाते हें इसी के साथ साथ भोपाल में रिक्शा चालक बस और कपड़े का व्यापार और सामाजिक परिवर्तन भी इसी प्रकार हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग मग व्यापार भी कर रहे हैं और अपना घर और जो बुनियादी उनकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी कर रहे हैं यहाँ पर लोग अलग अलग तरीक़े के काम कर रहे हैं साथ ही में भोपाल में विकास की बात की जाए तो यहाँ पर अब घर घर नल पहुँच गया है काफ़ी जगह लाइट है लेकिन काफ़ी जगह लाइट के लिए बिजली के लिए परेशान होना पड़ता है और काफ़ी जगह बिजली है काफ़ी जगह नहीं हे और काफ़ी जगह पानी भी पहुँच गया है क्योंकि नर्मदा योजना द्वारा घर घर में नल है है